जीअं त मां वेझिड़ाई में पंहिंजे घर लाइ मां फ्रिज वरिती आहे मूंखे घर में फ्रिज हुई पर थोरी हुई मिश्टेक त वरी नई वठिणी पई त मां उहा ऑनलाइन फ्रिज बुकिंग कराई कंपनी हुई सैमसंग सैमसंग कंपनी मां छो पसंदि कई छो त मूंखे पहिरीं फ्रिज बि सैनसंग कंपनीअ ई हुई ऐं मां उहा तंहिं महिल हथोहथु पाणि वठी आई हुयमि दुकान तां वञी ऐं इहो ॿीं जेकी हाणे फ्रिज घुराई आहे ऑनलाइन घुराई आहे ऑनलाइन फ्रिज घुराई त आहे कंपनी बि सैमसंग आई आहे पर घणेई फॉल्ट निकिता उन में फ्रिज में महीनो मसु थियो आहे कूलिंग नथी थिए बराबरि ऐं कूलिंग त नथी थिए वरी बंदि चालू अंदरि ट्यूब लाइट जेकी ईंदी आहे कंहिं महिल पंहिंजे लेखे ई बंदि थी थी वञे कंहिं महिल कंहिं महिल त आवाज़ बि थी करे त जाम परेशानु थी विया आहियूं असां बि फैमिली मेंबर हिन फ्रिज मां छो त फ्रिज वरिती बि आहे प्राइज़ बि अहिड़ो वॾो अघु बि ॾिनो आहे असां पर ओड़ो सुखु न मिलियो आहे उन में घर में शय में त तां बि मां विनती थी कयां जेकी बि शइ वठो था दुकान ते वञी हथो हथ ॾिसीं वियासीं पोइ वठो ऑनलाइन में त मूंखे हाणे ट्रस्ट रहियो ई नाहे ॾेखारीनि कुझु था ॾियनि कुझु था त बसि इहो ई मूंखे चवणो हुयो ऑनलाइन मां वठूं था पर शइ ॿीं तरह ई थी निकिरे